हमारी जो बैतूल जिला हैं उसमें शिक्षा रोजगार के मामले में महिलाओं के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं पर कहीं कहीं पर बहुत सारे अवसर भी हैं हमारी जो बैतूल जिला में अक्सर ये देखा गया है कि यहाँ पर महिलाएँ काफ़ी शिक्षित हैं मतलब काफ़ी ज़्यादा सेवेंटी फाइव परसेंट जो महिलाएँ हैं वह शिक्षित हैं पर जो कुछ ट्वेंटी फाइव परसेंट महिलाएँ हैं उनके सामने बहुत सी चुनौतियाँ आ जाती हैं मतलब कई ऐसे परिवार होते हैं जिसमें उनका मानना होता है कि भाई हमको हमारी बेटियों को महिलाओं को हमको ज़्यादा नहीं पढ़ाना है हमको बस उनको कम पढ़ाना है फिर उनपे कुछ समय के बाद शादी का प्रेसर डालते हैं कि अब ठीक है शादी करनी है और घर बसाना है ऐसी कई चुनौतियाँ उनके सामने आती ही है जिंदगी में उन पे प्रेसर डाला जाता है शादी के लिए बच्चों के लिए बच्चों के घर घर बसाने के लिए तो ऐसी चीज़ें होती हैं तो इस चीज से निपटने के लिए कुछ करना चाहिए और उनके पास बहुत से ऐसे अवसर भी होते हैं जैसे सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ आरक्षण रखा है बिजनेस में या कोई शिक्षा विभाग में महिलाओं पर काफ़ी छूट रखी है क्योंकि सेलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो ऐसे अवसर भी महिलाओं को प्राप्त है पर कई जगह पे मैंने देखा है कई ऐसे छोटे छोटे गाँव जहाँ पर लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वह महिलाओं में और पुरुषों में बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं महिलाओं को बड़ी नीच दृष्टि से देखते हैं वो लोग और पुरुषों को अलग ही देखा जाता है वहाँ की महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है कि महिलाएँ जो बच्चियाँ है वो पढ़ेगी लिखेगी नहीं वो अपना घर संभालेगी घर के काम करेगी और जो लड़के हैं जो पुरुष हैं वो अपना जो बाहरी काम है शिक्षा वगैरह है इस्कूल जाना है कॉलेज जाना है या बाहर जाना है तो उसके लिए वो भेदभाव करते हैं कि महिलाएँ घर पे रहेंगी और जो पुरुष है वही बाहर जा सकता है तो ऐसी कई सारी चुनौतियाँ महिलाओं के सामने आती हैं पर कई ऐसे अवसर भी आते हैं पढ़ाई के मामले में शिक्षा के मामले में ऐसे उनके पास बहुत आरे अवसर भी हैं अगर वो चाहे तो उन अवसरों का फायदा भी उठा सकती है ऐसे बैतूल जिले में महिलाओं के साथ में हैं शिक्षा विभाग में भी अच्छी अच्छी ऑपोर्चुनिटी है और चुनौतियाँ भी हैं